असां जॾहिं डांस कंदा आहियूं त सभिनी सां गॾिजी कंदा आहियूं जीअं की अगरि डांडिया पिया कयूं त रोटेशन में सभिनी सां गॾु

त गॾिजी हुन में करण सां एकता जी भावना उत्पन्न थींदी आहे ऐं हिक ॿिए जी ॻाल्हि खे सम्झण जी भावना उत्पन्न थींदी आहे की कीअं ॿुधिजे ॿिए जी बि ॻाल्हि ऐं पोइ हुन खे कीअं फॉलो कजे